हाँ मुझे पाँच डेट याद है चार जनवरी दो हज़ार तेरह दिसम्बर उन्नीस सौ अंठानवे पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ इंक्यावन तेईस मार्च दो हज़ार छः